आंनि इसिङाव गोबां बाथ गोबां गोनां आयजेंफोर दङ जायखौ आं गोनां होन्ना सानो जेरै थौ खोस्लि साराय बायदि बायदि आरोखि खादा मैगं दोनग्रा खादा आयजें बेफोरो आंनि थाखाय ओंखाम संनायाव गोनां बेफोर गैयाबानो आं ओंखाम संनो हाया मानोना जों ओंखाम संनानै जानांगौ फै जानानै फैयो आं ओरैबायदि मोजां मोनो आंनि सारायखौ मानो होन्नानै बुङोब्ला आं बेयाव आलु फाजा टमेट फाजा बायदि रोखोमनि एउनो हायो आरोखिना जेबो हेंथा गैयालासेनो आं जोबोर मोजां मोनो संनो आरो आं थौआवबो ओंखाम संनो जोबोद मोजां मोनो थौखौ आं जोबोर मोजां मोनो दुलुर दुलार सायसखाय थौवा एसे आंना गल आं जोबोर मोजां मोनो ना आरोखि थौवा आङो जेखुनु आंनि आयजेङाव आङो आंनि थेख्लिखौ मोजां मोनो मानोना थेख्लियाव दैया जेब्लाबो थान्दा थायो थेख्लिया आंनि थाखाय जोबोर मोजां जोबोर मोजां मोनो दै गोदावनानै लोंनो मोजां मोनो दैयाबो गुसु थायो मोजां आरोखि ना